जी हाँ यू पी एस सी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समाचार मीडिया मदद करती है बहुत ज़्यादा मदद इस तरीके से करती है कि यू पी एस सी की जो भी व्यक्ति तैयारी करता है उसके लिए समाचार मीडिया अपने डेली के समाचार पत्रों में जो वर्तमान में जो घटनाक्रम घटित हो रहें उनके बारे में प्रश्न निकालती है करंट का कुछ अंश डेली अपने समाचार पत्रो में देती है कि वर्तमान में कौन किस पद पर आसीन है कौन क्या कर रहा है ऐसी प्रतियोगिता में आने वाली प्रश्नों को मीडिया समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों तक पहुँचाती है और छात्र यू पी एस सी या अन्य किसी भी प्रतययोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो वह पढ़ता है और वर्तमान में जो प्रचलित प्रश्न हैं वो करंट के ही ज्यादा आते हैं तो उनको व्यक्ति जब ज़्यादा पढ़ेगा तो वो ज़्यादा हल करेगा तो उसकी संभावना सफल होने की ज़्यादा बनेगी इसलिए समाचार मीडिया अपनी समाचार पत्रों के माध्यम से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन्स को लोगों तक पहुँचाती है जिससे वो उनमें तैयारी में मदद मिलती है